آسانی سے پکنے والے پکوان دال سبزی چائے کھانا روٹی یہ سب چیزیں آسانی سے پک جاتی ہے اس کے اور دوسری چیزیں کباب یہ سب تھوری مشکل سے مطلب تھورا ٹائم وقت لگتا ہے اس کو پکانے میں جیساکہ شامی کباب بریانی تہاری اور کدو کی کھیر